हांगा हांगा अशी नदी आसा तळें आसा तीं चडशी मेन्टेन केल्ली आसता बट मागीर मागीर अशें कोण लक्ष दिनात तितलें आनी थंय मागीर लायक यू नो हे मेणकें बिणकें जाता आनी तितलें लक्ष दिनात आनी ट्युरिस्ट म्हणजे बोटींग फिशींग करपा शकतात बट अशें तळ्यांत बी न्ही बट बीच सायडी बी बिकॉज थंय मातशें क्लीन आसता आनी फ्लड बी आमकां हांगा बुड्टी बिड्टी येवना चड गोंयांत आमकां बुड्टी बिड्टी ना आनी हांव सिटीन रावतां सो म्हाका तितली बुड्टी बिड्टी फेस करुना हांवें बट म्हाका खबर ना इफ गांवांत बी बुड्टी बिड्टी येता जाल्यार बट हांव खंय रावतां थंय केन्ना बुड्टी बिड्टी हांवें हो इशू फेस करुना